गोख्रों आंहा उन्दै समनिफ्रायनो फरायसालियाव सोलोंनाय एबा फरायनाय खोनानाय भारतनि गोदोनि आरो गेजेर मुगानि जोंनि माखासे मुंदांखासिन राजाफोरनि सोमोन्दै खिन्थानो हानाय नङा राजाफोरनि सल' बाथाबो आं मिन्थिया भारतनि जारिमिननिनो अन्थाइ मुगाखौ अन्थाइ मुगा खोन्दोखौ आं गोसो बोयो